असां ड्रॉइंग क्लास या वर्कशॉप में भाॻु वठंदा आहियूं जीअं कि ड्रॉइंग स्केच ऑइल पेंट वॉटर कलर और चारकॉल पेंसिल पोट्रेट थ्री डी मराड मडाला पिचाई इहे सभु मैने हमने सिखां मां सिखो आहे हिन सां इहो अनुभव मिलियो आहे कि कंहिं में कीअं असांखे ड्रॉइंग करिणो आहे कीअं कलर जा रंग भरंदा आहियूं जीअं जीअं आहे जीअं ऑइल पेंट आहे त हुन में रंग कीअं भरंदासीं जीअं कि उहो निखरी करे अचे थ्री डी जो कीअं थींदो हुनजो बि अलॻि तरीक़े सां ऑइल पेस्ट वांगुर थ्री डी जो बि अलॻि तरीक़े सां कलर भरिबो आहे और कीअं करिणो आहे उहो अॻिले खे सेखारींदा आहियूं